तरणाट्या पिळग्या परस जाणटी पिळगी ही चड धर्मीक आशिल्ली ही गजाल साप्प खरी कारण आयज समाज जो आसा शिकला भुरगी शिकल्यात आनी पयलींचीं आमची जाणटीं जीं आशिल्लीं तीं शिकलीं ना पूण तरी आसतना तीं खूब धर्मांचेर खूब विश्वास तांचो आशिल्लो देव धर्मंचेर विश्वास आशिल्लो ताका लागून तीं देवाची पुरायपणान सेवा करतालीं देवाची आर्थी म्हणू याता देवाची आराधना म्हणू येता तिर्थ यात्रा म्हणू येता जात्रा म्हणू येता खंयचीय गजाल देवाच्या संदर्भांत आसली जाल्यार तीं श्रद्धेन करतालीं आनी आयची पिळगी आमकां ती श्रद्धा खूब मेळटा पळोवपाक पूण ती खूब उणी तेच बरोबर पयलींच्या जाणटेल्यां भितर खूब अंधश्रद्धा आशिल्ल्यो आनीक आयज शिकिल्ल्या कारणान तरणाट्यां भितर जो बदल जाला तो म्हणल्यार ह्यो हे जे अंधश्रद्धे च्यो हे ज्यो आशिल्ल्यो त्यो काळा भायऱ्यो करून उडयल्यात माननात कारण ताचें सायन्टीफीक रिझन्स तांचे मुखार प्रूव जाल्यात ताका लागून तीं हो बदल जो आसा तो म्हाका आयचे पिळगे भितर आनी पयलींच्या पिळगे भितर दिश्टी पडटा